हमारे सोनभद्र ज़िले में महिलाओं को शिक्षा की नीति के बारे में भी समझाया जाता है कि वह अब आगे अपने जीवन को सँवारने के लिए अपनी शिक्षा को अपनाना पड़ेगा जो जो कि पहले ऐसा हमारे सोनभद्र ज़िले में नहीं था और हमारे सोनभद्र ज़िले में महिलाओं को रोज़गार के बारे में भी बताया जाता है कि महिला भी अपना हक़ आज़मा सकती हैं और रोज़गार में भी अपना कदम बढ़ा सकती हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ सकती हैं और यह भी बताया जाता है कि उन्हें अपने भविष्य को सँवारने के लिए किसी पुरुष कि या किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है और वह अपने बलबूते भी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं हमारे सोनभद्र ज़िले में महिलाओं को उसे मुख्य रूप से समानता का पहले बड़ा ही दिक्कत हुआ करता था जो कि मिलना बहुत मुश्किल था हमारे सोनभद्र ज़िले में महिलाओं के साथ भेदभाव और आधारिक्ता के बारे में भी पहले उतना नहीं पता था पहले हमारे सोनभद्र ज़िले में लोग भेदभाव के कारण महिलाओं को ज़्यादा उन्नतियाँ नहीं करने देते थे और आधारिक्ता नहीं देते थे पर अब वह बदलाव देखा जा रहा है सोनभद्र ज़िले में कुछ समय आने पे हमारे सोनभद्र ज़िले की जितनी भी महिला है वह अपनी बुलंदियों को छू सकती हैं